हूँ

फार्मी मुर्गासँ की होइ छै लोककेँ बिमारी होइ छै फार्मी मुर्गामे बेमारी रहै छै दबाइ दारू बेसी ओकरा पड़ैत छै कि फार्मी मुर्गा जे छै ओकरा वजन बढ़ा दै छै दवाइ दारू दए कऽ देशी मुर्गा छै तऽ ओ खाली सुधा खाइ छै अपना ओ जे ओकर दाना बनिके आबै छै सरकारके ओ दाना खाइ छै दाना खाइ छै ओ टाइमसँ खाइ छै

देशी पोसैत छियै ओकर दुइ सए दुइ सए ग्रामके ओ चुजा आबैत छै ओकरा जे छै दबाइ दारू टाइमसँ पड़ैत छै टाइमसँ खाना दै छियै टाइमसँ दबाइ दै छियै तऽ ओ बहुत स्पीडमे बढ़ैत छै बहुत स्पीडमे बढ़ैत छै ओ सुजा

फार्मीके नहि देशी पोसना भी चाही देशी खाना भी चाही आओर हम देशी पोसैत छियै फार्मी नहि पोसैत छियै फार्मी बेकार चीज होइ छै अच्छा चीज खयतै अच्छा ज्ञान होइ जादा अच्छा बुधि रहै छै अच्छा संस्कार रहै छै गन्दा चीज खयबै तऽ अंदर भी गन्दा होइत छै हे एहि खातिर जे है हम नहि पोसैत छी गन्दा चीज गन्दा चीज नहि खाइत छियै तऽ ओहि खातिर हम जे छै फार्मी मुर्गा के उपलब्ध नहि करैत छियै देशीके करैत छियै देशीके पोसैत छियै देशीके खिलाबैत छियै देशीसँ लाभ लै छियै

मुर्गा राखैत छियै अच्छा